ہم ایڈوکیٹ ہیں تو ہم ایک دن کچہری جا رہے تھے راستہ میں ایک راستہ میں ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے جو کہ ٹوپیاں بیچ رہے تھے تو جب ہم وہاں پر سے نکلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی عمر میں یہ کام کر رہے ہیں ہمیں بہت عجیب سا لگا ان کو دیکھتے ہوئے تو کہنے لگے کہ گھر کیا کریں گے اور کام کریں گے تھوڑے ہاتھ پیر بھی چلتے رہیں گے تھوڑے وہ غریب سے تھے ہمیں دیکھ کے دکھ بھی لگا تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ اس عمر میں یہ کام کر رہے ہیں اتنی دھوپ میں بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کے مطلب یہ لگا کہ انسان کو ہمیشہ محنت کرنا چاہیے مطلب یہ بہت دلچسپ ہمیں وہ لگے بہت اچھی طریقے سے بول رہے تھے یہ نہیں لگ رہ تھا کہ وہ اتنی ایج کے ہیں کم سے کم پچاسی سال کے وہ تھے تو دیکھ کے مطلب اتنی دل خوش بھی ہوا دلچسپ بات یہ لگی کہ اتنی عمر میں وہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دھوپ میں بیٹھے ہوئے کیونکہ ہم لوگ کو نکلتے ہیں تو بہت دھوپ لگتی ہے لیکن اس عمر میں بھی وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک مطللب دلچسپ بات ہے کہ ان کو دیکھنے والی بات ہے کہ اس عمر میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو مطلب کہتے نہیں ہیں دل کو چھو گئی ان کی بات کہ ہاتھ پیر چلتے رہیں گے اور یہ بات سچ ہے کہ جب جسم ہماری ایک مشین ہے جب ہماری مشین جتنا چلے گی اتنا ہی ہماری عمر زیادہ ہوگی ہم جتنی محنت کریں گے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم بیمار رہنے پڑیں گے بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں آرام کرنے سے لیٹنے سے تو جتنا ہم چلیں گے محنت کریں گے اتنا ہی ہمیں لمبی عمر ملے گی تو ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے ہم نے انہیں سلام کرا آج بھی وہ ہمیں ملتے ہیں روز کبھی ٹوپیاں لگائے ہوتے ہیں تو کبھی رومال وغیرہ وہ بیچتے ہوتے ہیں ہم نے ان سے کہا بھی کہ کوئی اگر مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتانا ہم آپ کی ضرور کریں گے کیونکہ کچہری جاتے ہیں وہ روز ملتے ہیں تو وہ اب وہ میرا روز انتظار کرتے ہیں ہم جب بھی نکلتے ہیں تو وہ ہم ان کے پاس رک جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں تو یہ میرے لیے ایک بہت دلچسپ ہے کہ اتنا بڑا انسان مطلب اتنی ایج کا اتنی عمر کا انسان محنت کر رہا ہے اس عمر میں بھی ہوگی کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوگی بھئی شوق میں کوئی اتی عمر میں کام نہیں کرتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو تھا مطلب ہاتھ پیر چلتے رہیں گے اس وجہ سے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن وجہ شاید کچھ اور ہو لیکن ہاں افسوس لگا اور ایک دل کو خوشی بھی ہوئی کہ کسی کے آگے مانگ نہیں رہے ہیں ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے ہیں محنت کر کے کھا رہے ہیں بہت اچھا لگا